हा भैया मूंखे न स्वास्थय वीमो कराइणो आहे हा त मूंखे हुनजी थोरी जान मूंखे पंहिंजे मिस्टर लाइ मतलबु पंहिंजे घोट लाइ ई कराइणो आहे हुननि जी उमिरि अथनि हिन महिल चालीह साल अछा हा हा उ अछा

अछा

अछा अछा रिटर्न कुझु न हूंदो आहे हिनजो अछा हा हा हा अछा

अछ अछा अ मां इहो पुछणु चाहींदमि जीअं वीमे जे बारे में जीअं में टीं टीं महीने में भरियां की महीने में भरिया इहे क़िस्तूं जीअं अछा अछा

क़िस्त लॻंदी आहे त न त ॿी बि कोई मूंखे ॿुधायो अञा कोई अञा स्वास्थय वीमो ॿुधायो हिकु ॿ अञा पोइ मूंखे जेको अछा अछा

अछा अछा अछा उहो बि सुठो आहे प्लान त ठीकु आहे त मूंखे उहो ई वारो कराए ॾियो न त जेको इहो कैंसर वारो चओ पिया

अछा त छा छा लॻंदियूं आहिनि हिन में आई डियूं जीअं छा छा लॻंदो मतां आई डी प्रूफ़

अछा त मेडिकल चेक अप कराइण मूंखे वञिणो पवंदो होॾे डॉक्टर ॾे होॾे

अछा त तव्हां हेॾे घर में न ईंदा आहियो जीअं ईअं को मतलबु जीअं घर अगरि सॾु करायूं तव्हांखे त घरु अछा ऐं हिकिड़ो मूंखे गुड़िया लाइ बि ॿुधायो कोई ॼीअं मुंहिंजी गुड़िया आहे अठारहं साल जी त हुनजे हिसाब सां कुझु ॿुधायो वीमो हिकिड़ो हुन लाइ हा अछा अछा अछा

अछा ईअं हा हा अछा अछा हा हा ठीकु आहे पोइ मां इहो ई थी करायांव हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे हा जी जी जय झूलेलाल